ہلو جی میری بات میڈیکل شاپ والے سے ہو رہی ہے جی سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کے شاپ پہ پیراپلیٹنگ ڈرگس جو ہے اویلیبل ہے اس کا اسٹاک ہے نہیں ہے ختم ہو چکا پورا بالکل ارے تو بالکل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ارے سر میں سر میں آپ کو بولا تھا کہ اس کا اسٹاک رکھنے کے لیے تو آپ نے اس کو مطلب ختم کیسے کر دیا آپ کو پتہ ہے میرے پاس ابھی جو ہے پیراپلیٹنگ ڈرگس جو ہے بہت سارے مریضوں کو دینا ہے بہت سارے پیشنٹ ابھی آئے ہیں جن کو دینا ہے زیادہ تر وہی کھپت تو ہوتا ہے میرے پاس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیسے ہو پائے گا سر منگا لیں گے ٹھیک ہے لیکن جب آپ منگائیں گے کتنے کتنا سمے لگ جائے گا آنے میں آپ کے شاپ پہ دربھنگہ آنے تک میں کتنا وقت لگے گا دو تین دن بتائیے سر ابھی ہم کو بہت سارا جو ہے پیشنٹ ہے اس کو دینا ہے اور جب آپ کے شاپ سے برابر ہم لیتے ہیں پیراپلیٹنگ ڈرگس جو ہے اس کا اسٹاک لیتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے لینا رکھنا چہیے نا اب مجھے ابھی کے ابھی چاہیے یعنی اس ایک دن کے اندر اندر ہم کو چاہیے بہت سارا اسٹاک چاہیے اچھا کتنا اسٹاک منگوا رہے ہیں آپ پانچ پانچ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم کو کم سے کم بیس اسٹاک چہیے بیس تیس ٹوینٹی

کم سے کم بیس اسٹاک ہم کو چاہیے آج شام تک میں آپ کا کہیں بھی ہو آپ کا اسٹاک آ رہا ہو دو دن میں تین دن میں آئے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں آپ کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی اس کا جگاڑ کروا کر کے انتظام کر کے جو ہم کو آج شام تک دیجیے کم سے کم آج کے لیے تو کم سے کم دس اسٹاک چاہیے ہم کو پھر اس کے بعد جب آپ کا مال اسٹاک آ جائے گا تو ہم کو اویلیبل آپ کو کرانا پڑے گا کم سے کم بیس سے پچیس اسٹاک آپ کو کرانا پڑے گا لیکن ایک بات اور دھیان دیجیے آج کے بعد سے اس طریقے سے بات ہم کو نہیں سننے کے لیے نہیں ملنا چاہیے کہ میرے پاس اسٹاک ختم ہے آپ کو پتہ ہے برابر آپ کے یہاں سے میں اسٹاک لیتا ہوں اس لیے ہمیشہ آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے اس کا خاص خیال رکھیے گا اوکے تو آج کسی طریقے سے ہم کو جگاڑ کروا دیجیے کم سے کم دس اسٹاک کا میرے پاس جو پیسنٹ اس کا جو ہے پیراپلیٹنگ ڈرگس کا جو بہت سارے مریض ہیں اس کو مجھے دینا ہیں ٹھیک ہے خاص خیال رکھیے گا ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اوکے